जि'यां अस दो भ्राऽ न साढ़ी चीज़ां सेम सेम न ते सेम सेम बड़ी चीज़ां न साढ़े ई जि'यां की साढ़ी सोच कोई बी चीज़ करनी होऐ ते ओह्दे च साढ़ी सोच मिली दी इ'यां कोई चीज़ कोई पुच्छे ते अस जे चीज़ में बोलना ते ओह् बी कदें कदें ओही ऐ चीज़ बोलू दा सोच हून दो भ्राऽ न ते भी सोच ते मिलनी गै ऐसा निं ऐ कि सोच निं मिलै ते सोच अलग बी ऐ ऐसा निं ऐ कि हर चीज़ पर सोच साढ़ी स्हेई ऐ सोच साढ़ी अलग बी ऐ सेम सेम निं ऐ अलग बी आंदी सोच साढ़ी जि'यां बड़ी सारी चीजां लोग बोलदे इ'यां लोग बोलदे की एह्दा असें गी सनाओ कि अस केह् करचै ते ओह्दे च मेरी सोच अलग होंदी ते ओह्दी सोच अलग होंदी ठीक ऐ एह् आई सोच दी गल्ल सोच कदें सेम बी होंदी ते कदें अलग बी होंदी हून जि'यां साढ़ी हून जि'यां अस रौहंदे बौहंदे ओह्दी गल्ल ओह्दे च बड़ी सारियां चीजां सेम न ते चाहे अलग न ते हून जि'यां ओह्दा थोह्ड़ा दिल साफ़ ऐ मतलब आराम नाल रौह्ंदा हा ते ते कुसै किश प्रॉब्लम होऐ होर कुसै दी मदद करनी होऐ कुसै किश परेशानी होऐ ते ओह्दी मदद बी करदा मेरा एह् मेरा एह् ऐ की में कदें करना ते कदें नेईं करना कदे कदे नेईं करना मेरे शा जि'न्ना होई सकदा में उ'न्ना करी ओड़ना कदें कदें ते नेईं होंदा ते नेईं करदे लेकिन ओह् लोकें दी मदद अस करने गै करने चाहे जे मरज़ी होइया ते ओह्दे च अस थोह्डे अलग अलग आई दे ते होर बी बड़ी चीज़ां होन्दियां जि'यां साढ़ा हुलिया कनेहा ओह्दे च बी अस अलग नेईं हैन की ओह् बी गोरा आमीं गोरा ओह् बी काला आमीं काला ओह् बी निं ऐ ते ओह् थोह्ड़ा अलग रंग च थोह्ड़ा अलग आई दे हाइट च बी थोह्डा अलग आई दे की ओह् थोह्ड़ा निक्का में थोह्ड़ा लम्मा ऐ मेरे शा बड्डा ओह् उमरी च पर अ'ऊं थोह्ड़ा बड्डा ओह्दे शैल ऐनी ते सेहत बिच बी फिजीकली बिल्कुल फिट ऐ ते में थोह्ड़ा इ'यां फिजीकली कदें कदें सेहत खराब होई जन्दी कदें हेल्थ इश्यू आई दे बड़े बड़े ऐनी ते ओह्दे ई बड़ी चीज़ां अलग होई दियां ते इ'यां बी ओह् उसी जि'यां शौक जादै मतलब बाहर जाना सैर सैर करना घूमना मिगी इ'न्ना शौक निं ऐ ते एह्दे च अस अलग लग्गा दे में थोह्ड़ा अंदर